आथिखालावथ' आं दा आबादनि थाखाय माइ आबादखौनो मावो माइ आबाद मावनानै आं एसे ओरैनो न'खरखौ सोलिनो हायो आरो न'खर सोलिनायजों लोगोसेनो आरो दा पि एम किसाननि एसे ओरैनो मोनफानाय जाहैदों दा पि एम किसानाव नरेनद्र' मदि सोनाया बेथ' बाहेरा स्किम लन सन आं जेबो मोननाय जायाखै सरखारनिबो सुबिदा मोननाय जायाखै मथा मथि न'खराव आंल' मोननाय जाहैथ'दों आरो दा ओमफाय दा बिदिनो माइ आबाद मावनायाव आं दा आथिखालाव माबायावथ' माबा गैलाना हालबो गैला दा जोङो बे मालायनि सा ट्रेक्टरजोंनो मावनाय आबादखौ जोङो एसे मोनो आरो मोननायालाय बेजोंनो दा गथ' गथाइ जोङो एसे फोरोंनो हादों सोलिनो हादों दा बेयावनो जोङो एसे एनै सोलिनानै माइ आबादखौ एसे मोननाय जाहैबाय आरो लोगोसेनो सामफ्रामबो आङो बहुद उसुबिदायावबो गोलैदों थांलाय फैलाय माबा फिसौज्लाबो लांनांगौबो जाहैबाय दा आंना फिसाज्लाया एसे फौजि मावनायखाय आं फिसौज्लाखौ इस्कलाव थांलाय फैलाय सामफ्रामबो लाङो बेयाव सम सम दोनहैनायाव ओरैनो फुंनि आठथासोआव थांनानै आरो फैफिननाय लोगो लोगो आं एसे ओरैनो मैगं थाइगं मावो बेयावनो एसे बायनाङा आरो बायनायालाय सोलिनो हायो सम सम खबिबो गायो आलु गायो माबा माबि एसे मैगं मैला मावनानै जोङो इखो न'खरखो सोलिनो हायो आरो दा बेखिनियानो